बागवान लगाने के लिए अपने वाइफ को इस तरह मतलब लगाए बताए कि पहले हम गए नर्सरी से पौधा लाए लाए पौधा लाने लाने के बाद पत्नी को अपने साथ में गड्ढा जगह जगह जगह खनकर आम के पेड़ आम का पेड़ और अमरूद का पेड़ और केला पपीता का पौधा लाया और उसमें गड्ढा खनकर उसको मतलब जगह जगह जगह जगह लगाए और लगाते हैं और समय से उसको उसको पानी पानी समय से समय से पानी देते थे बताए कि पत्नी को कैसे मतलब पत्नी ने समय समय से पानी और और खाद पानी दिया औ आम के पेड़ में आम आम के पेड़ को लगाने के लिए पहले पहले गड्ढा खनते हैं उसमें फिर उसमें पेड़ को पेड़ को लगा कर पेड़ को लगा कर आम को पेड़ को लगा कर पंप लगाते हैं और उसके बाद निर निराई गोराई उसका समय समय से पानी का सिंचाई करते हैं और जानवरों को बचाने के लिए मतलब कि उसको कटीले तार से घेरते हैं और कटीले के तार के घेरते हैं घेरने के बाद घेरने के बार उसके बाद मतलब समय समय से उसको देखभाल करते कि कोई पशु जानवर कोई नुकसान ना कर कर करे और पत्नी को मतलब जब पत्नी के साथ पत्नी भी पत्नी भी आपन समय से वो भी करती है मतलब कि कैसे वो भी पैसा कैसे पेड़ लगाएँ वो उसको हम बताए और कैसे कैसे अमरूद का पेड़ और केला का पेड़ लगाया जाता है कुछ उसको भी बताएँ कि कैसे लगाते हैं वो सर्वप्रथम पेड़ को जगह जगह गड्ढा खनकर जगह जगह गड्ढा खनकर

समय से वो गड्ढा खनकर उसमें पेड़ लगाते हैं और सुरक्षित सुरक्षित समय समय से हम लोग गर्मी में देखभाल करते हैं पेड़ का फल फूल जब फर फूल लेता है तो उसमें समय से दवा कीट किटाणुओं का दवा छिड़कते हैं और समय से समय से खाद पानी और अथवा करते हैं